हेल' दादा आं जे नोंनिफ्राय दाख्लि ग'लानिफ्राय सानसिलकनि कनडिसिनार लाबोदोंमोन बेयो माथो एसेबो मोजां नङा फुननानै नायनाय दोंमोन आङो खानायानो बोरैबा गोब्रासो जादों आरो कपिबो बिराट जानाय मोनदों आं बे सेमफुखौ लोबनायनिफ्रायनो एसेबो मोजां जायाखै सिमुतबो जाथाराखै